अ हेल्ल'

जोंनि नैबे पानेरि साहा बागानाव नायनो फैनो दे फैनो हागोन गारि भारायाथ' एसे गोबाङानो नांगोन मै मैदेर नुगोन जोंनि साहा बागानाव बेरायनो फैनो हागोन फैनानै जायगाफोरखौबो नायनो हायदो साहा बागानखौबो नायदो ओमफ्राय हाग्रानि जुनार मैदेर नुगोन नाय नायफैनो हागोन दङ दङ जोंनि बर'नि अनगाबो आदिबासि नेपालि बेफोरखौ बेरायहोगोन आङो गासैखौबो ओं नोमफाया होगोन

आरो बे अ प्लेन बाग्रा जायगाखौ बेफोरखौबो दिन्थिगोन आङो नोङो फैबानो जाबाय औ साहा बागानाव जोंनि बागान गेजेराव बायो बेफोर जायगाफोरखौ आं दिन्थिगोन नोङो फैबानो जाबाय मोजां औ जायगाफोरा मोजां बिराद साफा साहा बागानजों लोगोसे हाग्रानि मैदेर बेफोरखौबो नायलांजोबनो हागोन

दे दे फैनो हागोन दे आं जायगाफोरखौ लामाफोरखौ दिन्थिनोसै सोगोन सोगोन गुबुन गुबुन हारिफोरनि गामिफोरावबो जायगा नायथिंनो हागोन गामिफोराव हाबनानै नायनो हागोन दे नायफैनो हागोन जोंनि साहा बागानखौ औ दे दे नोंं खबर हरबानो जाबाय आङो बुरजायानो नांगोन गारि भाराया लाना फै गोबाङानो लाना फैबानो जाबाय गारि सोजागोन साहा बागान गेजेर गेजेरबो गारि सोनाय सुबिदा दङ दे नायफैनो हागोन औ देह दे दे